सरकार योजना यही दिया है जो आयुष्मान कार्ड जिसको बनेगा उसको बहुत सारा योजना पैसों का है हेल्प करेंगे लेकिन मिलता तो है नहीं हम लोग का लेकिन सरकार बोला है जो हेल्प करेंगे हेल्प करेंगे अब देखिए जो क्या करता है हेल्प करता है कि क्या करता है हेल्प करता नहीं है आयुष्मान कार्ड बना लिया है कहता है जो बनवाइए बनवाइए आप लोग जो हम पाँच लाख का करवाए है इतना पैसा उसमें कैथी करेंगे मगर करेगा तब ना बुलाए जो सभी लोग बनवाइए बनवाए हैं हम लोग बहुत लोग जो आयुष्मान कार्ड बनावाए है उसके बनवाने से देखिए जो फायदा क्या होता है बनवाने में आयुष्मान कार्ड यही होता है जो सरकार बोला जो हॉस्पिटल में कुछ भी पैसा उसमें कम मिला जाएगा जो हॉस्पिटल में मिलता है दवा होगा उसका कम पैसा में में हो जाएगा उसका बाद पैसा भी कम लगेगा आयुष्मान कार्ड बना लीजिएगा सबको आयुष्मान कार्ड बनाने से बहुत फयदा होता है हम लोग का जो कुछ कोई भी बीमारी होता है तो उसमें बीमारी के कारण जो होता है जो पैसा कम मिलेगा कम खर्च में उसमें हो जाएगा पैसा जो है जो उसमें कम लगेगा और हो जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाइए आयुष्मान कार्ड के बनाने के बाद हॉस्पिटल में पैसा जो है सो कम लेगा या कम पैसा में हो जाएगा जो कई भी बीमारियाँ होता है तो उसमें पैसा कम पैसा में हो जाता है उसके कारण जो होता है सरकार द्वारा हेल्प किया है हेल्प करेगा तब ना बोला तो है जो हो जाएगा हेल्प कराने से क्या होता है उसको जो आयुष्मान कार्ड हम लोग का बनवाया है बनवाने पर क्या होगा पैसा तो बोला है जो कम खर्च में बीमारी का इलाज हो जाएगा देखा जाता है जो उसमें क्या होता है या नहीं होता है बना लिए हैं और बनाने का वक्त हो जाएगा जो कैसा होता है पैसा कम खर्च में बीमारी का इलाज होता है और ज़्यादा लगता है जो उसमें हो जाए